हमर मन पसन्दीदा चिड़ैयांँ कौआ छै तोता छै सब प्रकार चिड़ैयाँ हमर पसन्दिदा छै लेकिन ओकरा खातिर हम खाना बन गाँवमे तऽ लोग तोता उता पालै छथिन आओर सब तरहके चिड़ैयाँ गाँवमे नहि पायल जाइ छै जेकरा खातिर ने चिड़ियाँ घर जाय पड़ै छै आओर ओकरा खातिर लए अच्छा अच्छा खाना बनाएके लै के जाइ छियै जैसे रोटी गेहूॅं आटाके मकइ आटा के या चावल मुढ़ी चुड़ा भुन्जा ई सब चीज लै के जाइ छियै खिलबै लए आओर तोता लोग तऽ अक्सर गाँवमे पालबे करै छै तऽ तोता उता खातिर लए तोता पालनाइ अच्छा लगै छै देखैमे भी अच्छा लगै छै बोलै छै ओकरा हम बहुत अच्छा से पालै छियै पोसै छियै ओकरा खिलबै छियै चुड़ा दुध या मिरचाइ या बिस्किट या फिर दुध रोटी मुढ़ी चुड़ा या फिर टाइम टाइम पर ओकर खाना अलग अलग दैके हमरा मोन रहै छै तऽ दै छियै समय समय पर ओकरा से बात करैके भी मोन करै छै चिड़ैयाँ भी एक तरहसँ अपन भाषामे बोलै छै बात करै छै तऽ ईसब हमरा अच्छा लगै छै देख कऽ या फिर कभी कभी शाम कऽ टाइम मऽ मन होइ छै तऽ गाँव से बाहर जङ्गल उन्गल टाइपके जगह पर जाए कऽ देखै छियै चिड़ियाँके चिचिआहट सुनै छियै ओकरा लए खाना लए कऽ जाइ छियै पानि ओनी लै कऽ आओर फिर ओकरा खिलबै छियै देइ छियै आओर तोता हमर मनपसन्दीदा पक्षी छै